हमरासभके समस्तीपुर अस्पतालमे बहुत सारा डॉक्टरसभ अच्छासे पेशेन्टके इलाज नहि करै छै एहिसे बच्चा आओर पेशेन्टके डिलिवरी टाइम बहुत ही दिक्कत होइ हइ गार्जिअनके बहुत दिक्कत होइ हइ सरकारी अस्पतालमे बिलकुल भी अच्छा से नहि देखै हइ बच्चाके नहि पेशेन्टके सिर्फ पइसाके पिछे रहै हइ ई नहि कि हँ इन्सानिअतके नाते ही बच्चाके धिआन दिए इन्सान चलि जेतै ओकरा किछु भऽ जेतै एहिसबसँ ओकरासभके कोइ लेना देना नहि रहै छै आओर सिर्फ पइसाके पिछे रहै हइ गन बहुत सारा अगर बच्चाके बहुत ही जादा तबियत खराब हइ डिलिवरी टाइम तऽ ओकरा बहुत ही जादा मतलब एना आनन फाननमे बच्चासभकेँ लऽके भागैके पड़ै छै दोसर डिस्टिकमे आओर वहाँपर कि कहै हइ बहुत जादा पइसा लै छै वरना प्राइवेट हॉस्पिटल जाइऔ अच्छासे बिलकुल भी इलाज नहि करै हइ गन एहिसे बहुत दिक्कत होइ छै सरकारके ईसब बातपर धिआन दैके चाही कि हँ बहुत सारा बच्चासभके एहिसे जान चलि जाइ हइ ककरो ककरो बच्चाके मम्मी मरि जाइ हइ बहुत ही नोकसान हइ छै एनासे धिआन दैके चाही सरकारके ईसब बातपर खासकऽ डॉक्टरके जे हँ बच्चा हइ पेशेन्ट हइ पइसा कोइ चीज नहि होइ हइ एहि सबपर धिआन दैके चाही गन जे लेकिन फिर भी ओकरा ढङ्गसे इलाज नहि करै हइ बिलकुल नहि उहुँ आओर तऽ आओर जे हइ से अँ नहि अच्छासे इलाज करै हइ नहि दवाइ दै हइ ढङ्गसे कहै हइ कि जाउ बाहर लऽ लेबै गन यहाँ नहि मिलै छै एना ओना अगर ओकरासभके पास जे दवाइ रहै छै से जाकऽ प्राइवेटमे बेचि लै हइ बहुत मतलब बहुत ही गलत काम करै हइ ओसभ बहुत ही जादा एहि सबपर धिआन दैके चाही लोकके ढङ्गसे बच्चासभ देशके भविष्य होइ हइ आओर ओकरा आरके एना ओकरा सब साथे करै हइ एना नहि करैके चाही